अहाँकेँ हम सहरसाके बारेमे बताबैत छी सहरसा जिलाके अन्दर जे छै शिक्षाके बहुत प्रचार प्रसार तऽ छै लेकिन ओतबो नहि छै जेना होयबाके चाही लेकिन एतऽ संस्कृत कॉलेज उपस्थित उपलब्ध छै तकरबाद हिन्दी कॉलेज उपलब्ध छै तकरबाद प्राइवेट आरो सरकारी सब तरहक कॉलेज उपलब्ध छै लड़काके लिए अलग व्यवस्था लड़कीके लिए अलग व्यवस्था आ लड़का लड़की दुनूओ एकसाथ पढ़ि सकैया हर तरहके कॉलेज इसकुलके एतऽ व्यवस्था छै सरकारके तरफसँ तऽ सहरसाके सरकारके सहरसाके अन्दर पैघ पैघ यूनिवर्सिटी छै कॉलेज छै बी एन एम यू ओहिमेसँ एक छै आ बी एन एम यू कऽ अन्दर बहुत सारा कॉलेज आबि गेलेे हँ जाहिमेसँ एकटा संस्कृत कॉलेज जे बहुत जादा प्रसिद्ध छै ओ सहरसाके अन्दर आबि गेलै हंँ तकरबाद संस्कृत कॉलेज आबि गेलै हँ जाहिमे संस्कृतके बेसी कालि पढ़ायल जाइत छै आ तकरबाद बीएनएमयूके अहाँके फुल फॉर्म तऽ भऽ गेल भूपेन्द्र नारायण मण्डल यूनिवर्सिटी जकर अन्तर्गत सोलह की सत्रह टा कॉलेज आबैत छै तऽ ओ कॉलेजमेसँ सबसँ सुरक्षित हमरा बुझलक सहरसा कॉलेज सहरसा आरो रमेश झा महिला कॉलेज ई दुनू टा बहुत ही जादा सुरक्षित छै खास कर रमेश झा महिला कॉलेज जे छै ओ लड़कीके लिए बहुत ही जादा सुरक्षित छै ओतऽ अहाँकेँ पढ़ै लिखैसँ लऽ कऽ हर चीजके सुविधा लाइब्रेरी तकके सुविधा हर चीजके सुविधा अहाँकेँ मिलत जतबाक होयबाके चाही आ सहरसा कॉलेज सहरसोमे ई सब सुविधा अहाँकेँ प्राप्त होयत चाहे अहाँ निम्न कोटिके रहऽ या अहाँकऽ एजुकेशन या शिक्षाके लऽ कऽ कोनो भी किताब खरीदैमे अहाँकेँ तकलीफ हुअ या किछु भी हुअ तऽ ओहि ला लाइब्रेरी उपलब्ध छै नीक नीक शिक्षक अहाँकेँ मिलत जे अहाँकेँ हरेक हरेक क्वेश्चनके सॉल्व कऽ कऽ देत कोनो भी तरहके दिकक्त या तकलीफ होयत तऽ ओ अहाँकेँ पूरा करत लेकिन एक बात ईहो छै एतऽ जे ईमहरका खास कर गाँव सबके माहौल जे छै सहरसाके अन्दर गाँव सबके माहौल जे छै ओतऽ शिक्षाके ओते प्रचार प्रसार नहि छै बस टेन्थ ट्वेल्थ ओहिसँ जादा छेबे नहि करै